जी मैम बताइए जी मैम आपकी बात यहाँ के फेमस मच्छी मार्किट से हो रही हैं जी मैम आपको हमारे यहाँ सभी प्रकार की अलग अलग वैरायटी की मछलियाँ मिलती हैं बताइये आप तरह की मछलियाँ जी मैम हमारे यहाँ आपको फ्रेश मछलियाँ ही दी जाती जी मैम बताइये जी मैम ओके ओके मैम ओके मैम और कुछ जी मैम आपने सबसे पहले कौन सी मछलियाँ का नाम बताया था रोहू रोहू हमारे यहाँ अभी दो सौ तीस रुपये पर के जी हैं मैम लेकिन आपको फ्रेश आइटम चाहिए जिसकी वजह से इसका थोड़ा सा रेट हम आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे और यह दो सौ पैतालीस रुपये पर के जी के हिसाब से आपको दी जाएँगी क्रैब का मैम अभी हमारे यहाँ रेट दो सौ तीस रुपये चल रहा है और अभी यहाँ हमारे यहाँ डिस्काउंट में उपलब्ध हैं क्रैब तो आपका उसमे दस पर्सेंट डिस्काउंट लगाने के बाद दो सौ तीन रुपये में दी जाएगी प्रॉन का रेट मैम हमारे यहाँ अभी एक सौ पचास रुपये पर के जी है और आपको अभी इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी डिस्काउंट ऑफर्स नहीं चल रहे हैं तो आपको इतने में ही हमारे यहाँ से दी जाएगी मैम लोवेस्टर का रेट हमारे यहाँ दो सौ रुपये पर के जी है जी मैम हमारे यहाँ दोनों प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं आप ऑनलाइन भी कर सकती हैं और ऑफलाइन भी कर सकती हैं जब से आप ऑफलाइन करती हैं तो आपको डिलीवरी चार्जेज भी देनी पड़ेगी मैम और अगर से आप ऑनलाइन पेमेंट करती हैं तो हमारे यहाँ का यह नियम है कि हम आपको डिलीवरी चार्जेज फ्री में करते हैं

ओके मैम पहले आप यह बता सकती हैं कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है या ऑफलाइन मैम ओके अभी आपके लिए अच्छा होगा जिसका आपका डिलीवरी चार्जेज लग जाएगा मैम फिर आप साढ़े तीन के जी टोटल मिलाकर पचास पचास रुपये का लिस्ट आएगा मैम और यह डिस्काउंड के साथ आपको बताया बिना के आपका यह जी मैम तो आपके व्हाट्सएप नंबर इसी पर अपना क्यू आर कोड सेंड कर दूंगा मैम आप अपने अपना नाम और आप किस जगह पर डिलीवरी लेना चाहते हैं साझा कीजिए यस मैम आप बस अपना जगह का नाम बता दीजिए अपनी डिटेल्स दे दीजिए कि हमे यह डिलीवरी कहाँ छोड़नी हैं ओके मैम फर्स्ट बी या फर्स्ट सी ओके मैम और आपको कुछ चाहिए हमारे यहाँ से जी मैम धन्यवाद आपका हमारे यहाँ स्वागत है आप हमेशा ही हमारे यहाँ से लेते रहियेगा जी मैम धन्यवाद